جی ہیلو وعلیکم السّلام جی بتائیے میں بھائی گھر پہ ہی ہوں میری تھوڑی طبیعت بھی خراب تھی اور میں اِسی وجہ سے نہیں آ پایا اور ماں کی بھی طبیعت خراب تھی تو مجھے دوائی لینے جانا تھا باہر ایمرجنسی تو میں اِسی لیے جی

جی جی بھائی مجھے پتّہ ہے مجھے اِس چیز کا احساس بھی ہے اور مجھے بہت وہ ہو رہا ہے تو میں جاؤں گا ابھی میں جا رہا اور میں آتا دو دِن سے میں آپ کو بتانے والا تھا لیکن میں نہیں آ پایا اِسی وجہ سے کیونکہ مجھے دوائی دینے جانا تھا جی ٹھیک ہے سر سر آئندہ سے میں خیال رکھوں گا اِنشاء اللہ میں پہلے ہی آپ کو بتا کے جایا کروں گا تاکہ آپ کسی اور سے صفائی کروا لے ایک دو دِن کے لیے میں اِس چیز کا بالکل خیال رکھوں گا اِنشاء اللہ تو آپ جو جی بھائی آج میں دوائی دے کے آ گیا جیسا اپنی طبیعت خراب ہوٮٔی تھی میری تو میں آج میری دوائی مل گئی اور کل کو اِنشاء اللہ اگر مجھے آرام ملے گا تو میں کل اِنشاء اللہ کل تو نہیں آ پاؤں گا کیوں کہ کل تک میں آرام کروں گا پرسوں اِنشاء اللہ میں آ جاؤں گا کل آپ کسی اور سے صفائی کرا لینا کل کل کے لیے اور

جی ٹھیک ہے ٹھیک جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان میں آپ کو پہلے ہی بتاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اِنشاء اللہ میں آئندہ خیال رکھوں گا ٹھیک ٹھیک چلیے ٹھیک